हमारा पसन्दीदा स्थान पहाड़ है हम ये जानते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक तनाव है या मानसिक तनाव है तो आप पहाड़ों पर जाइये सुबह या शाम वो आप पहाड़ो पर जाइये और वहाँ का एक शान्त जगह पर बैठिये वहाँ का एक नज़ारा पिण्ड पहाड़ को महसूस कीजिए वहाँ के नेचुरल हवाएं या फिर नेचुरल पहाड़ या फिर पेड़ों को वहाँ पर महसूस कीजिए जिससे कि आपका अगर टेंशन बना है तो ये टेंशन दूर हो सकता है और जो फील वहाँ पे होता है पहाड़ो पे देखने का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है तो हमें जैसे कि आप चले जाइए लद्दाख में जहाँ पे बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं आप किसी भी समय चले जाइये वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरते रहते हैं और हमेशा वहाँ ठण्डी रहती है उसके साथ साथ आप किसी भी जंगलों में चले जाएंगे तो जंगले हरे भरे रहते हैं जहाँ आपकी को प्रदूषित हवाएं नहीं मिलती है वहाँ शुद्ध हवाएँ मिलती हैं घने जंगलों में आपको वहाँ नेचुरल चीज़ मिलती हैं देखने को चाहे पक्षी हों या या सर्प हो साँप हो या किसी प्रकार के जानवर हों या प या पशु हों आपको उनको देखने को मिलते हैं उसके साथ साथ आप पहाड़ों पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जब सूर्यास्त होता है तो कितनी नेचुरल चीज़ आपको देखने की मिलती है जिसे आप अपने दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत ही सुन्दर दृश्य दिखता है देखने में तो ऐसे ही आप सबका एक लक्ष्य होना चाहिए एक दिल में एक उत्साह होना चाहिए कि हम जब भी किसी भी प्रकार के टेंशन में हों या कुछ करने को मन करे या कुछ ना करने को मन करे या किसी भी प्रकार का टेंशन हो तो आप किसी से बिना पूछे या किसी को कुछ कहे आप अकेले जाइये और पहाड़ों पर या जंगलों में या बर्फीली पहाड़ों पर आप सुबह के टाइम सूर्यास्त के समय आप जाइये वहाँ पर एक अच्छी एक अद्भुत आपको सीख मिलेगी आपको एक रिलेक्श फील होगा आपको बहुत ही शान्ति महसूस होगी ऐसा लगेगा कि आप इस दुनियाँ से किसी बाहरी दुनियाँ में आ चुके हैं जहाँ आपको कोइ डिस्टर्ब करनेवाला नहीं होता है तो इसलिए हम सभी को अपने पहाड़ों एवं जंगलो को स्वच्छ बनाना चाहिए पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए पहाड़ों को बम विस्फोट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ हैं ये हमारे सुख दुःख के लिए बनाए गए हैं ना कि हमें यूज़ करने के लिए तो इसलिए हमें अपने जंगलों को अपने पहाड़ों का स्वयं बचाव करना चाहिए उन्हें अगर कोइ नुकसान पहुँचाए तो उन्हें हमको नुकसान नहीं पहुँचाना देना चाहिए हमें जंगलों को पहाड़ों को बचाना चाहिए जिससे हम जीवित हैं हमें नेचुरल फील होता है हमें हवाएं मिलती है ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम जीवित हैं और पहाड़ों से हमें तीन मौसम मिलते हैं जैसे कि गर्म होती है बारिश का मौसम आता है ठण्डी का मौसम आता है हमलोग तीन तीन मौसम झेलते हैं इसके साथ एक और मौसम आता है पतझड़ आता है पतझड़ मौसम झेलते हैं तो इसीलिए हमें जंगलों और पहाड़ों और अपने हर पसंदीदा जगह सभी को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है वो हमारी नेचुरल दृश्य है वहाँ हमें जाना चाहिए हम वहाँ हमें महसूस करना चाहिए चाहे पहाड़ हों या जंगल हो या बर्फीली पहाड़ें हो या घने जंगल हो वहाँ हमें हमेशा जाना चाहिए आना चाहिए उनको फ़ील करना चाहिए देखना चाहिए